अच्छा साढ़े इत्थें म्हल्ले च न साढ़े म्हल्ले कोला इक किलोमीटर दे दूर डोमिनोस दा इक पौंदा इक रेस्टोरेन्ट ते में उद्धरा इक पिज़्ज़ा मंगाया हा इ'यां में उद्धरा मंगांदा गै रौंह्दा हा ते इक दिन में उद्धरा पिज़्ज़ा मंगाया ते होएया केह् कि ओह् अड्रेस जेह्ड़ा हा मेरा उत्थै परमानेन्ट होई गेदा हा उं'दे कोल ते उ'नें केह् कीता कि ओह् इक में जित्थे रौंह्दा हा पैह्ले जिस म्हल्ले च ओह् में म्हल्ले दा कमरा मतलब कराए पर रौंह्दा हा दरअसल ओह् में कमरा चेंज करी ओड़ेआ ते हून में अपने उस म्हल्ले दा दुऐ म्हल्ले च रौंह्दा हा ते होएया के ओह् पिज़्ज़े आह्ला उद्धर पुज्जी गेआ ओह् मिगी करै फोन भईया तुस कुत्थै ओ कुत्थै ओ आओ पिज़्ज़ा लैने गी ते में हून दुऐ म्हल्ले च हा ते उस ने केह् कीता फ्ही में उसी सनाया कि भईया में इ'यां इ'यां मी चेता भुल्ली गेदा हा तुसें अड्रेस नि दस्सेआ में तुसें ओह्का पराना नोट कीते दा हा ते हून में दुए म्हल्ले च रौह्ना होन्नां तुस इक कम्म करो इत्थै आई जाओ इत्थे साढ़े इक मंदर हा बड़ा मशहूर मंदर हा फ्ही में उसी मंदर कोल सद्देआ फ्ही में उत्थुं दा नोहाड़े कोला पिज़्ज़ा लैता फ्ही में उसी अपने जेह्ड़ा नमां घर हा ओह् दस्सेआ मंदरे दे कोल गै हा ग'ली दे अंदर हा में उसी आखेआ भईया अगली बार आह्गे ते इद्धर गै आएयो ते फ्ही उसने ओह् नोट नुट कीता ते फ्ही मिगी अपना पिज़्ज़ा बी थ्होई गेआ ते बस फ्ही में अगली बार जेल्लै बी आर्डर करदा हा ओह् मिगी उत्थै गै आंदा हा